हलो हा मुंहिंजे क्लास में हिकिड़ो ॿार आहे ललित नालो अथसि उहो ड्राइंग में ॾाढो वीक आहे इनकरे हुनजी राइटिंग भी सुठी कोन थी अचे प्लीस तव्हां हुनखे महिरबानी करे सेखारींदा ड्राइंग जो ऐं हू राइटिंग बि सुठी करे सघे मां हा मां गणित जी मां गणित जी टीचर आहियां ऐं मूंखे बि आहे न हा हा तां भले हुनखे मूं वटि मोकिले सघो था मां हुनखे चङी तरह ग गणित पढ़ाए सघंदसि कलाकु रोज़ु अचे ऐं मां हुनखे पढ़ाए छॾींदसि विध्या दानु जहिड़ो कोई दान ई कोने भले अचे त हुनखे आहे न हितेश खे पढ़ाए वैसे त जेको हितेश आहे उहो त ॾाढो होशियार छोकिरो आहे हा पर कॾहिं कॾहिं कंहिं कंहिं छोकिरे जी कंहिं न कंहिं विषय में दिक़त थींदी आहे हुनखे तकलीफ़ अथसि त हा त पोइ भले आहिनि तव्हां अइन हुनखे मोकिलिजो त मां अइन हुनखे चङी तरह अइन पढ़ाईंदसि ऐं तव्हां बि ललित खे आहे न थोरी ड्राइंग चङी तरह सेखारिजो छाकाणि त ड्राइंग सां ई त उहो राइटिंग बि सुठी कंदो न ऐं राइटिंग जे करे हर हंधु मार थो खाई वञे हीअ त भई अइन जींअ इअ ई थो लिखे जहिड़ी तरह अखरु पोइ ड्रॉइंग जो बि मतलबु सुठो थींदसि न त उहो अन आकार बाकार सुठा मां अइन नाहें दर्जे में पाढ़ींदी आहियां ऐं ॾहें जंहिं में में बि पाढ़ींदी आहियां ॾहें जी मैक्स जो मूंखे ॾाढो सुठो एक्स्पीरियंस आहे बोड क्लास जो हा त का ॻाल्हि काने त तव्हां पंजे दर्जे जे ॿारनि खे पाढ़ींदा आहियो त ड्रॉइंग त पाणि अइन कहिड़े ॿार खे तव्हां हुनखे कलाक जो टाइम ॾेई सघो था हा हा तमामु हा मां हुनजे माइटनि सां ॻाल्हायां थी ऐं पोइ अइन जीअं हूंदो तीअं तव्हांखे मां ॿुधाईंदसि पोइ तव्हां अइन उहो टाइम अइन पूरो बिल्कुलु सही समय ॿुधाइजो उहो हिते पासे में ई तव्हांजे स्कूल जे भरिसां ई रहंदो आहे हा त हू बि अजय नगर जी कंहिं कालोनीअ में रहंदो आहे त हू तव्हां वटि अची वेंदो ठीकु आहे न तव्हां अइन उन्हनि खे मां हुनजो हिकिड़ो फ़िक्स टाइम कजो त मां अइन निर्धारित टाइम ते तव्हां वटि उहो ॿार मोकिलिया ऐं अइन पोइ अइन ॿार खे तव्हां पाढ़े ड्राईंग सेखारिजो ऐं तव्हां बि भले हुन हितेश छोकिरे खे मूं वटि मैथ्स लाइ मोकिलिजो

हा त मूंखे अइन शाम जो टाइम सवलो थींदो शाम जो कंहिं बि वक़्ति चई बजे खां पोइ अची था सघनि पोइ अइन अची करे ॿार जो दिमाग़ बि सवलो स्कूल मां अचनि था ॿार हिक बजे ऐं पोइ उहो आरामु सां पढ़ी करे ऐं थोरो निंढ बिंढ करे खाई पी ऐं पोइ भले चई खां पोइ हा हा त हा मां बि इहो सोचियो आहे त चई बजे खां पोइ अचे पोइ ॿार अन अची करे पढ़े तव्हां पहिरीं भले हुनजे माइटनि खां समय पुछिजो ऐं पोइ मूंखे ॿुधाइजो पोइ मां हुन ॿार खे ॿ कलाक कलाक छाकाणि त कलाक में त मैथ्स जो कुझु कोन थींदो ॿ कलाक खनि विहारे करे मां हुनखे थोरो समुझाए करे हुनजो पूरो पको कोर्स कराईंदीसांसि ठीकु आहे हा हा ज़रूरु ज़रूरु ज ओके ओके हा ठीकु नमस्ते